जैसा कि देखा जाता है की घूमने की क्षेत्र में बहुत ऐसा ऐसा जगह है कि जहाँ घूमने में बहुत अच्छा आनन्ददायक होता है ठीक है ऐसा हमें भी लगा है हम भी एक बार पिछले साल गए थे बोधगया बोधगया में बहुत सारा ऐसा बुद्धिस्ट लोग भी आएं जोकि बहुत विदेशी लोग भी आते जाते वहाँ पर आते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है शान्तिपूर्वक एकदम बहुत सा अच्छा फ़ील होते रहता है वहाँ पे हम भी गए थे बहुत अच्छे से तरह से घूमे वहाँ का वातावरण माहौल शान्ति एकदम बहुत अच्छी तरह से लगा हम देखते थे कि एकदम वहाँ पे जाने के बाद बहुत ही सुकून मिलता था ऐसा लगता है कि हर किसी प्रकार का टेंशन यहाँ पर फ़ील हो रहा है हम देखे कि वहाँ पे उस वो बुद्धिस्ट मन्दिर के अन्दर में गए एकदम बिलकुल जुड़ शून्य से शून्य नगण्य की भांति ऐसा फील मुझे हो रहा था कुछ लगता ही नहीं था कि हमें यहाँ पे दिमाग में कुछ चल रहा है ऐसा लगता था कि हमने बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हैं बहुत ही अच्छा लगा वहाँ बुद्धिस्ट मन्दिर में जाने के बाद वहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे विदेशी लोग आते एकदम घूमने के लिए टूरिस्ट लोग एकदम वो भी लोग भी पूजा पाठ करने के लिए आते थे एकदम एवं प्रकार का वहाँ का जो पोशाक था विदेश लोग का कोइ भी किसी प्रकार का कंगन भी रहे जो भी इत्यादि सामान भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी में बना हुआ था बहुत अच्छा लगता था बहुत सुन्दर सा सुन्दर चीज़ भी देखने को मिला था वहाँ पे एक रत्ती भी गन्दगी नहीं है एकदम बोधगया बहुत ही बिहार का फेमस जगह है यहाँ पे विदेश लोग आते जाते रहते हैं बुद्धिस्ट लोग बराबर वहाँ पे मिलते रहते हैं किसी के साथ आपको सेल्फी लेना है तो कोइ दिक्कत नहीं बेहिचक आप सेल्फी ले सकते हैं जिस किसी से आपको सेल्फी लेने की इच्छा है आप ले सकते थे कोई प्रकार का किसी भी जगह पे जाइए एकदम शान्ति वातावरण है एकदम शोरगुल सा कुछ नहीं एकदम सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये लगा की कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे गन्दगी से बिलकुल मुक्ति मिला हुआ था जहाँ भी देखिए किसी प्रकार का गन्दगी की कोई बात होता ही नहीं था एकदम सबकुछ एकदम साफ सुथरा सुदृष्ट चीज़ से सबकुछ एकदम जहाँ जो मन है बैठिए आराम से सबसे अच्छा ये लगा की वहाँ पे जाने के बाद एकदम दिमाग की शान्ति एकदम वातावरण से एकदम जैसा फील होता था कि एकदम शान्ति वातावरण बना हुआ था ऐसा माहौल लगता था की हरदम शान्ति वातावरण चला हुआ था फिर भी तो कोई प्रकार का तकलीफ नहीं होती थी कहीं भी किसी प्रकार से परेशानी नहीं बुझाता था अतः हमें बोधगया जा के बहुत ही अच्छा प्रसन्न और खुशी महसूस हुआ हम चाहते हैं की कोई भी वहाँ आदमी एक बार जरूर से जरूर बोधगया में प्रस्थान करें और वहाँ का सुख आनन्द और किसी प्रकार का शान्ति वातावरण माहौल प्राप्त करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थैंक यू